जय झूलेलाल सूरत शहर में डायमंड जो कारोबारु इलाही सुठो आहे तंहिंजे करे इलाही माण्हुनि खे कारोबारु मिलियो आहे देश विदेश में आहे माण्हू सूरत शहर में डायमंड वठणु ईंदा आहिनि तंहिंजे करे माण्हुनि खे सूरत शहर में इलाही सुठो वापारु आहे ॿिए नंबर ते सूरत शहर में कपिड़े जो बि इलाही सुठो वापारु आहे सूरत जहिड़ा कपिड़ा देश विदेश में किथे बि कोन मिलंदा आहिनि सूरत जा माण्हू सभिनि खां सुठा आहिनि सूरत में देश विदेश खां माण्हू कपिड़ा वठणु ईंदा आहिनि जंहिंजे करे माण्हुनि खे जेकी वैरायटी खपंदी आहे उहा सभु वैरायटी सूरत में मिलंदी आहे तंहिंजे करे माण्हू सूरत में वधीक वठणु कपिड़ा ईंदा आहिनि सूरत जी होटलूं बि जाम सुठी आहिनि होटलियुनि जो कारोबारु इलाही वधियो आहे सूरत में तंहिंजे करे वर्करनि खे बि इलाही कमु मिलियो आहे सूरत में ग़रीब माण्हू इलाही घटि आहिनि सूरत में वर्करनि खे बि कमु इलाही मिलियो आहे तंहिंजे करे ग़रीबी बि इलाही घटि आहे सूरत में डायमंड जे वापार जे करे देश मां माण्हू इलाही ईंदा आहिनि देश विदेश मां डायमंड जे कारोबार जे करे इलाही माण्हू ईंदा आहिनि सूरत में मेट्रो जो कमु हली रहियो आहे जेको देश विदेश में इलाही वधी रहियो आहे उहो सूरत में बि ठही रहियो आहे सूरत सिटीअ में बि मेट्रो जो कमु चालू आहे जाम जल्दु सूरत सिटीअ में बि मेट्रो चालू थियणु वारी आहे जय झूलेलाल